हलो और बोलिए क्या क्या हाल चाल हैं हाँ नमस्ते बोले हैं जो रोड का काम काहे रोके हुए हैं

अरे गाँव वालों से सबका कम्प्लैन आता है ऊपर भी से भी हमको माने जवाब देना है तीस म दिन के अंदर बना के देना था आपको इतना दिन लगा दिए आप जल्दी से जल्दी कीजिए नहीं तो आपके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई हो जाएगी हाँ तो मजबूरी तो है लेकिन फिर ऊपर से भी माने दबाव आ रहा है ना हम भी कितना बचाएंगे आपको प्लान ये जो वासौल जाने वाली रोड है उसकी ढलाई कर देना था इतने दिन हो गए अभी तलक जो है सो ऊपर से तो फिर आपको क़ानूनी कार्रवाई होगा तो फिर हमको नहीं बोलिएगा जल्दी से जल्दी आप काम खीचीए नहीं ऊपर से दबाव आ रहा है आपको एक महीना नहीं आपको पंद्रह से बीस रोज़ में काम देना होगा करके किलियर क्योंकि सामने से आ रहा है उधर से दबाव है जो जल्दी से जल्दी रोड को क्लियर होना चाहिए आप बहुत लेट लगाए हुए हैं ऊपर से दबाव है आप जल्दी से जल्दी आप माल मटिरियल गिरवाइए और काम चालू करवाइए वह लेबर उबर का हम नहीं सुनेंगे हाँ तो आप जल्दी से जल्दी उसको व्यवस्था कीजिए माल मटेरियल का आपको सिमेंट बालू जो भी नहीं है उपलब्ध उपलब्ध करवा कर जितना जल्दी हो सके आप काम कीजिए नहीं तो हमको भी तो ऊपर सुनना पड़ता है ना हम कितना आपको बचाएंगे हाँ तो अ आपको जितना जल्दी हो सके आप पंद्रह से बीस रोज़ में रोड का काम किलियर करके बताइए फिर हम इंजीनियर भेजेंगे नाप उप जो भी होगा वो करवा कर आपको पेमेंट करवा देंगे ठीक है सर ठीक है ठीक है